में तुंदे स्कूल दी प्रिंसीपल बोला नी तूं स्कूल की निं आंदा नमस्ते तू ठीक कदूं होना ते आना कदूं स्कूल ठीक ऐ फिर जदूं स्कूल आह्गा अपनी मम्मी डैडी गी बी लेइयै आमेआं भैन बी लेइयै आमेआं

कराई ओड़नी